गीत संगीत गानो इहो त मुंहिंजी ज़िंदगी आहे मतलबु की नंढपण खां ई मूंखे इहो शौक़ु हुओ की मां बसि गानो ॿुधां ऐं गानो ॿुधां ऐं गानो ॿुधां पोइ थोरो वॾो थी वियुमि त शौक़ु थोरो मटिजी वियो पर गाने जो शौक़ु तॾहिं बि हुओ पोइ मां गाना लिखण ऐं गाना ॻाइण जी कोशिश कंदो हुअमि त पोइ नंढपण खां ई मां गाना लिखिया बि ऐं गाया बि गानो ॾिसो हर कंहिं माण्हू खे पंहिंजी पंहिंजी पसंदि हूंदी आहे कोई अगरि विदेशी आहे त हुन खे विदेशी गाना पसंदि ईंदा कोई अगरि पंहिंजे देश में या हिंदुस्तान जी ॻाल्हि चऊं त हिंदुस्तान में रहंदो आहे त हुनखे हिंदुस्तानी गाना पसंदि ईंदा पर मां सिंधी आहियां त मां सिंधी गाने खे जाम पसंदि कंदो आहियां पहिरीं त मूंखे अरबी सिंधी बि बि ईंदी हुई पर अॼुकल्ह देवनागरी सिंधी मां लिखंदो आहियां देवनागरी सिंधी में ई मां गाना लिखंदो आहियां असांजे घर में न उहे हर महीने जी सोरहीं तारीख़ जो सत्संग थींदो आहे असांजे घर में घणेई भॼन जी किताबूं बि आहिनि जंहिं में असां भॼन गाईंदा आहियूं ऐं असांजा जेका भी वॾेरा आहिनि मम्मी पापा भाउ भेण असांजा दादा हू सभई गानो ॻाईंदा हुआ त इयं चई था सॻो की नंढपण खां ई मूंखे गाने जो शौक़ु लॻी वियो गीत संगीत में सिंधी भॼन जी ॻाल्हि चई वञे त महेश चंद्र जी असांजा पसंदीदा गायकु आहिनि ऐं दिल्लीअ जी ॻाल्हि चई वञे त हिते पंकज जेसवानी साहबजी जी गायकी बिल्कुलु लाजवाबु आहे तव्हां बि ॿुधंदा त तव्हांखे ज़रूरु मज़ो ईंदो ऐं हिकिड़ी ब ॿीं ॻाल्हि भी चवणु चाहींदुमि की सिंधी गाने में हू सुर आहे हू लय आहे हू ताल आहे की जेको ब ॿुधंदो हू हुन गाने खे वरी सां हलाए करे ॿुधणु चाहींदो तव्हां खां बि मां ज़रूरी ही अर्ज़ु करणु चाहींदुमि की अगरि तव्हां सिंधी आयो त सिंधी गाननि खे ज़रूर ॿुधो ऐं सिंधी गीतनि खे तव्हां पंहिंजे दोस्तनि यारनि रिश्तेदारनि खे बि ॿुधाए था सॻो छो की अगरि असां सिंधी आहियूं ऐं सिंधी गीत संगीत खे न ॿुधंदासीं न ॿुधाईंदासीं त भला असांजी सिंधियत कीअं वधंदी ऐं इलेक्ट्रोनिक मीडिया जी ॻाल्हि चई वञे त हुन में सिंधी गीतनि जी त भरिमार आहे अजु जीअं तव्हां मूंखे ॿुधो था त मां अॼु बि घणेई सिंधी गीत ॿुधी करे आयो आहियां जंहिं में महेश चंद्र जा बि गीत आहिनि असांजी लता जी जा बि गीत आहिनि असांजा घणा ई सिंधी गायक आहिनि अगरि तव्हां इंटरनेट ते गूगल कंदा त तव्हांखे मिली वेंदा